सबसऽ पहिले तऽ बच्चा सब सॅं पूछल जैतए अहाँ के कोन चीज मे रुचि अछि खेती मे अछि पशुपालन मे अछि या व्यवसाय मे अछि या कि लकड़ी के काज करय लए चाहै छियै या मुर्गी पालन करय लए चाहै छियै ईसब बारे मे पूछल जाइत अगर बच्चा के कहल जाय जे खेती के बारे मे हमरा खेती मे रुचि अछि ओकरा बताओल जायल जेतै जे ई महिना मे गेहूँ उपजाओल जाइ छै ई महिना मे धान उपजाओल जाइ छै ई महिना मे मकई उपजाओल जाइ छै ई बारे मे कते पानि देना चाही कते की करना चाही कते ओकरा मिलाना चाही ओहिमे कते जो कते मतलब की जोते काल कते मेहनत करियै कते गारियै कते दूरी पर होना चाही जेनाकि एकटा बिया दय देलियै तऽ एकटा बिया एक मीटर के बाद देबै दोसर बिया तीन मीटर पर देबै एना कै कै के खेती पालन करल जेतै आइ काल्हि के बच्चा के हम कहबै व्यवसाय करब जेनाकि ओ कहत हम दुकान खोलि लेब ओ दुकान चलत केना सबसे पहिले दुकान चलबे मे सबसे पहिले आदमी के आनल जाइ छै आब आदमी एता केना ई बारे मे हुनका बताओल जेतै जेना की कहबै जे पहिले अहाँ शुरुआती मे रेट कनी कम कै क चलू जेनाकि केओ पच्चीस टका बेच रहल छै तऽ अहाँ चौबीसे टका बेचू ओहिसँ की होयत आदमी अहाँके प्रति आकर्षित होयत ओ धीरे धीरे अहाँके आदमी बढ़ल जायत अहाँके व्यवसाय नीक चलत